جی شاہ نواز جی سے بات ہو رہی ہے او جی جی آٹو ڈرائیور اچھا اچھا اچھا اچھا اصل میں ہم کو جلال گڑھ جانا تھا جلال گڑھ قلعہ تو ابھی آپ کس جگہ ہیں تو اس کا مطلب جی دو تین گھنٹے میں ہمیں نکلنا تھا تو کب تک آپ چار چھ لوگ ہیں چار لوگ جی آپ کی گاڑی اچھی ہے نا اچھا اچھا ٹھیک ہے فی الحال ہم لوگ چار لوگ ہیں جی یہ جی بک کرنا تھا

بہت زیادہ آپ بول رہے ہیں شاہ نواز بھائی کچھ کم کریے دس کلو میٹر ہے آپ کے یہاں سے تو دس کلو میٹر ہے کچھ کم کر لیجیے نہ ہم آٹھ سو روپیہ دیں گے تیار ہیں

نہیں نہیں آٹھ سو روپیہ دیں گے شاہ نواز جی تیار ہیں تو بتائیے نہیں تو دوسرا ڈرائیور تیار ہے

گاڑی کی کنڈیشن ٹھیک ہے نا چلیے ٹھیک ہے گاڑی کی کنڈیشن ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک کب تک آ جائے گی گاڑی نہیں ہم کو چار بجے تک چاہیے

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے بھائی تھینک یو ٹھیک ہے بھیا